گڈ ایوننگ سر سر آپ جو ہے ڈکشنری شاپنگ ڈیلر بات کر رہے

جی سر سر کچھ چیزیں معلوم کرنی تھیں کیا آپ کے پاس اویلیبل ہیں جیسے نٹراز وغیرہ کا یہ پنسل وغیرہ ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں ہاں تو یہ نٹراج جیسے اویلیبل ہے کیا آپ کے پاس اگر دس درجن ہم لینا چاہیں تو جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا سر جو نٹراج کا جو ہے یہ پنسل جو ہے مجھے آڈر دینے تھے آپ کو کیا آڈر بھی لیتے ہیں کیا آپ اچھا اچھا ہاں

جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا سر وہ جو ہے جی جی جی ہاں نٹراج کا جو پنسل ہے وہ کم سے کم دس درجن چاہیے تھی اس کو نوٹ کر لیجیے اور نٹراج پنسل جی جی اور اس کے بعد سے یہ اے فور سائز کی جو یہ کاغذ ہے جی جی شیٹ شیٹ وہ کم سے کم وہی تقریباً پانچ بنڈل چاہئے تھی وہ

جی جی اور اس کے علاوہ یہ میٹ کس وغیرہ ہوتا ہے میٹ کس بھی رکھتے ہیں اویلیبل ہے اچھا اچھا تو یہ اس کو بھی کر دیجیے دس درجن

جی ڈومس اچھا اس کی خصوصیت کیا ہے ڈومس وغیرہ کی جی نٹراج کے نٹراج کے جیسے ہے نہ وہ بھی اچھا جی اچھا اچھا اچھا اچھا سر اس کو بھی پھر پانچ تو کر ہی دیجیے پانچ پانچ درجن

جی جی نیپل

جی ہاں جی شڈ شڈ ہاں اے فور شیٹ اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو یہ اس کو آپ نکلوا کے رکھیے اور شاپ پہ ہی میں آ کر جو ہے نہیں آنلائن بھی دستیاب ہے کیا اچھا آڈر لیتے ہیں تو خیر

اچھا ڈلیوری فری ہے تو ہم سوچ رہے تھے بس آ کے ہی آپ کی دکان پہ لے لیں ٹھیک ہے آ کے لیتے ہیں جی جی ٹھیک بہتر جی جی ٹھیک ٹھیک ہے بہتر ہے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ٹھیک تھینک یو تھینک یو